मुर्गांव डिस्ट्रिक्टान खुबशे स्कॉल आसात विद्यापवन एम एस कॉलेज दी पी आर मुर्गांव हायस्कूल रजिना मंदी अशी जायतीं स्कुलां आसात आणी तीं बरीं भुरग्यांक हें करतात स्विमींग शिकयतात वा क्रिकेट खोखो टेबल टेनीस इन्डोर तशें आवटडोर गेमी व्हरतात मागीर कंपिटिशनाक व्हरतात खुबशे हे करून डेवलॉपमेंट करून भुरग्यांक वयर करतात मागी म्हालसानारायणी टेंपल टॅम्पलाचे स्कूल आसा म्हालसानारायणी थंय मराठीन कोंकणीन शिकयता संस्कृत शिकयतात हांगा पे स्कूल आसात मागीर आकाश हे आसा थंय सायन्सीच्या भुरग्यांक सायन्स हे करून तशे हे करून डेवलॉपमेंट करूंक हे करतात आनी गोवोरमेंट स्कूल आसा न्ही ती सामकीत डावन जाली कित्याक आतां प्रत्येक पेरेंट काडटा आणी प्रायवेट स्कुलान भुरग्यांक घालता त्या खातीर गोवोरमेंट स्कुलां सगळीं डावन जाल्या आनी प्रायवेट स्कुलां सगळीं डेवलप जाल्या